जय झूलेलाल सूरत में मुख्य तह बह वापार प्रसिद्ध आहिनि विश्व प्रसिद्ध आहिनि हिकु आहे कपिड़ो ॿियो आहिनि हीरा कपिड़ो जो वापार ते हेतिरो आहे जो देश विदेश जा वापारी हितां कपिड़ो वठी वेंदा आहिनि ऐं पोइ हुते पंहिंजो व्यवसाए हलंदा आहिनि हुननि सां हुननि जो रोज़गातु हलंदो आहे हीरनि जो बि अहिड़ो ही आहे विश्व प्रसिद्ध आहिनि सूरत जा हीरा देश विदेश में सूरत जा हीरा ॾाढा प्रसिद्ध आहिनि अहिड़ी तरह सूरत जो कपिड़ो बि अहिड़ो ई आहे कंहिंखां बि पुछ त सूरत जो ई नालो खणंदा आहिनि छो त विश्व प्रसिद्ध आहे सूरत जो कपिड़ो हर हंधि मिलंदो आहे ऐं विक विकामियो वेंदो आहे माण्हू वठी करे हितां पंहिंजे शहरनि में उहो वठी विकिणींदा आहिनि ऐं पंहिंजो घरु रोज़गारु हलाईंदा आहिनि सूरत में सूरत जा ऐं सूरत खां ॿाहिरां अनेक लखे माण्हू अचनि था जेके वापारु कनि था सूरत जो ऐं पंहिंजो घरु रोज़गारु हलाइनि था इन तरह सां उन्हनि जी आमदनी थिए थी ऐं घरु हले थो सूरत लखे माण्हुनि खे पनाह ॾिनी आहे लखे माण्हुनि खे रोज़गारी ॾिनी आहे लखे माण्हू हिननि में रही करे पंहिंजो आजिविका जीवन था ऐं सुठे नमूने जीअनि था सूरत जी वापार जे करे सूरत में सुठे नमूने वापारी टैक्स भरनि था इन जे करे सूरत ॾाढी विख्य प्रसिद्ध थी वई आहे हुन में मैट्रो बि अची वञे थी हुन जो कमु चालू आहे इंटरनैशनल विमान उहो बि चओ कमु चालू थी वियो आहे यानि त हर हंधि सूरत त सुहिणी मूर्त ठही वई आहे हर हंधि ॾाढो सुठे नमूने सां सुहिणी लॻे थी सूरत उन जो श्रेय वञे थो हितां जी सूरत जे कपिड़े ऐं हीरा उध्योग से छो त उहे इन खे अर्थ व्यवस्था खे संभाले था सघनि छो त वापारी जेके वापार कनि था उन मां टैक्स भरिजे थो टैक्स उहो सरकारु असांजे लाइ ई वापिरे थी इन जे करे सूरत में घणियूं सुविधाऊं मिलनि थियूं जंहिंजो श्रेय वञे थो हिन कपिड़े ऐं हीरन मार्किट खे जय झूलेलाल